हांवें एनसीसी फस्ट यर एमईएस वि म्हाविद्याल्यांनल्यान सुरवात केली एनसीसीन तीन वाटो आसा एनसीसी आर्मी एनसीसी एरफोस एनसीसी नेवी एनसीसीचो मोटो आसा युनिटी एंड डिसिप्लीन युनिटी म्हणजे एकवट आणी डिसिप्लीन म्हणजे शिस्त एनसीसी तीन वर्सां कोर्स केलो उपरांत तुका बरे बरे अंकान परिक्षा दिले उपरांत तुका सटिफिकेट गावता तातून संदी खूब आसा तूं काम रोकडेंत गावता एनसीसीन भितर तूं आमकां एरक्राफ्टा बद्दल वॉरशिपाचे बद्दल शिप्सांचे बद्दल एव्युएशन्स गन्स बॉम्स मिसायल्स सबमरीन हेडक्वॉटर्स बेजीस सगळें शिकयता हांवें नेवी एनसीसी घेतलेली तातून नेवी एनसीसी घेव घेता जाल्यार तातून तुका पेंवपाक कंपलसरी आसा तुका पेंवपाक कळपाक जाय हांवें एनसीसी घेतलली तेन्ना हांवें पेंवपाचो टॅस्ट म्हणजे स्विमींग टॅस्ट रनींग म्हणजे धांवप पुशप्स पुलप्स हें सगळें कंप्लीट करून हांवें एनसीसीन घेतले फुडें घेतली एनसीसीन भरपूर कँप्स आसता डिफरण टायप ऑफ कँप्स पयलो कँप म्हणजे नॉरमल ट्रेनींग कँप्स आसता दुसरो टायप्स म्हणजे ड्रील कँप्स आसता भरपूर टायपाचे कँप आसता हांवें टोटल पांच कँप घेतले केल्ले पयले कँपाक आमी कारवार गेल्लीं दुसरे कँप आमचे गोंयानूत जिकलेन जाल्ले तिसरो कँप इंदियन नेवल वॉरशीप ट्रेनिंगान आमी कंप्लीट केल्लो तोय बीन बेज गोंयानूत आशिल्लो चवतो कँप आमी कोची गेल्लीं पांचवो कँप आमी धेल्ली गेल्लीं म्हजो आवडटो कँप म्हणजे जो इंदियन नेवल वॉरशीप ट्रेनींग आसलेलो गोंयान आशिल्लो पय तो तातून सगळे ऑफिसर बरे आशिल्ले सपोट करताले मदत करताले थोडे मस्करीय बीन करताले थोडे भरपूर स्ट्रिक्ट आशिल्ले आमच्या एक कमांडींग ऑफिसरान कँपान आशि कँपान आयिल्लो सोरोप असो हातीन असो उबारून साकान घातलेलो सगळ्यांनी सगळ्यांनी ही अजाप पळोवन खूब फकाणां उडयल्लीं सगळीं सिनियर म्हाका बरीं आशिल्लीं थोडी थोडी बरीं आशिल्लीं थोडी वायटूय आशिल्लीं म्हाका मात भरपूर मदत केली आमी कँपान शुटींग स्विमींग रायफल ट्रेनींग बेजी बेजीक ट्रेनींग बेजीक ड्रिल्स रिटन एग्जाम म्हणजे परिक्षा सगळे तराची नॉलेज आप घेतली तशेंच स्विमींग टॅस्टान आमकां पेंवपाक धाडलेलीं पळय तेन्ना आम खूब भियेलें पेंवता आसतना खूब भय दिसली पूण सरान आमकां एक थम्स आप दिली तेन्ना आमकां धीर येयलो आमचो कमांडींग ऑफिसर खूब बरो आमकां खूब सपोट केलो पूण कँपाचें जेवण मात्तूय बरें नाशिल्लें सारकें उदक कशें आशिल्लें पयले दिसा आमकां आमकां पोटान दुखपाक लागलें पूण निमाण्या दिसा आमकां बिरयानी मात गावली निमाण्या दिसा आमचो एक व्हडलो फॅस्टिवल आशिल्लो तातून भुरग्यांनी डांसींग सिंगींग भरपूर तरेची स्किल्स दाखयली त्या त्या कार्यावरीक आमचो मुख्यमं गोंयचो मुख्यमंत्री सुदा आयिल्लो ताज्या बरोबर बाकिचे मंत्रीय आयिल्ले हांवें त्या कँपान भरपूर सटिफिकेट्स गावली म्हाका तो कँप खूब आवडलो